हाँ हमारे क्षेत्र के बसों में काफ़ी भीड़ रहती है क्यूंकि बस कम है जनसंख्या ज़्यादा है ट्रेनों में भी भीड़ रहती है उनकी ट्रेन एक दो ही चलती हैं हमारे यहाँ और सभी ट्रेन अलग जगह जाती हैं और हमारा जयपुर में हर जगह ट्रेन की सुविधा नहीं हैं क्योंकि बसों में भीड़ ज़्यादा होने का कारण यह है कि छोटे साधन लम्बे रूट पर नहीं चलते लम्बे रूट में बस ही चलती है वह मिनी बस जो काफ़ी भीड़भाड़ रहती है उनमें और लोग ज़्यादा हैं बस कम है अब हमें ज़्यादा बसें चलानी चाहिए और इस भीड़भाड़ को रोकना चाहिए और बस नहीं हो तो छोटी मेजर गाड़ियों को चलाना चाहिए जिससे हमारा भीड़भाड़ का या आने जाने में कोई दिक्कत न हो साधनों में कोई प्रभावित किसी को चोट न लगे और किसी तरह की वह न हो सड़क पर हादसा न हो और सभी आराम से बैठ कर जाए कोई लटक कर न जाए